हय शिक्षणीक खात्यान तशेंच मिडियान कोंकणी भाशा आमची खूब वयर काडिल्ली आसा वता थंय कोंकणी जे गोंयांत आमच्या जे मिडिया जे आसा ते कोंकणीणूच प्रत्येक न्यूज प्रत्येक न्यूज तयार करतात आनी शिक्षणीक खात्यांत प्रत्येक शाळेंत कोंकणींचीं कोंकणीची एक लॅक्चर उपलब्ध केलां एक आमची कोंकणी आनी खरें सांगपाचें म्हणल्यार आमची भास जी आसा ती खूब सुंदर आसा सोबीत आसा अलंकारी आसा आनी सांगपाचें म्हटल्यार खूब सादी आसा कोणीय भायर साकून सुद्दां येवून आमची कोंकणी बेगीन शिकता आनी आमकां तरी बा बाकिच्यांची भाशा शिकपाक खूब वेळ वता पूण भायले लोक हांगासर येवून आमची कोंकणी भास रोखडीच शिकतात कारण ती खंय खंय कशी तरी एक हिंदीक जुळून वता मराठीक जुळून वता म्हणून ती खूब सादी सरळ आनी शुसोबीत म्हणटा तशें आमची कोंकणी भास जावन आसा म्हणून म्हाका तर खूब कोंकणी आवडटा कोंकणींत उलोवपाकूय आवडटा